न्यूजनी न्यूज कसलो दाखोवंक जाय खंय कचरो पडला खंय येना तें दाखोवन गायलो आमच्या वाड्यार फूल सगळे कडेन कचरो पडला आनी जो पंचायतीचो हे आसा न्ही तो पयशे घेवन खाता म्हणटकीर तो न्यूज दाखोवंक जेका ऑबजेक्शन हाडटा सगळें बंद सगळे कडेन आमचे एरियेन सगळे कडेन कचरो प्लास्टीक तर खुबूच आसा प्लास्टीक ते बॅगान भरताच कचरो आनी कामाक वयताना लोक काडून खंय उडयता तेचेर कोणूच एक्शेंज घेयना तशें बसी बसी म्हणून खस खस भरून व्हरतात भरून हाडटात त्या पेक्षा थोडेच लिमिटेड लोकांक व्हरपाचे थोडेच लोकांक हाडपाचे अशें बसीन हे करूंक जाय एक धा लोक उबो रावतात ते वीस लोक बसींनी घालतात ते कोणी मिडियान हे करून तो न्यूज दाखोवपाचो कचऱ्याचो न्यूज दाखपाचे सगळी कडेन आतां कुत्र्यांची परां बिरां जावन खूब हें जालां मागीर तें कुत्रे कोणाक चावलें जाल्यार रेबीज जावन मणीस मरता तेंचेर एक्शन घेवपाची तें न्यूज वाल्यांनी येवन दाखोवपाचें मागीर भुरग्यांक आतां रस्तो क्रॉस करतना सेफ्टी ना तेंकां हायवे जाला म्हणटी गाडयो फास्ट वयतात थंय एक ओडे आरटीओतल्यान जून हे करून एक आरटीओ पोलीस दवरपाचो ट्रेफीक पुलीस दवरपाचो तेंकां भुरग्यांक बाबड्या ह्या वाटेनसून त्या वटेन सोडपाची हे सगळें डेवलपमेंट आमच्या हितून जावपूच जाय गोंयान आमच्या कचरो प्लास्टीकचो म्हणटा तो इतलो जाला इतलो जाला सांगता सोय ना आनी तो कचरो काडपाक मत कोणूच ना उडोवपाक आनी कचरो करपाक आसा आपले घरांत कचरो काडून डस्टबिनान उडयलो जाले म्हणटात तेच्या पेक्षा तो डस्टबिनात तो कचरो खंय वयतलो त्या पेक्षा प्लास्टीक बॉटल वा प्लास्टीक कंटेनर प्लास्टीक बॅग सगळें अवॉयड करपाचें आपूण घरांतसून भायर सरताना एक कपड्याची पोती घेवन वचपाची आनी सगळें तें पोतयेन घेवन येवपाचें प्लास्टीक बॅग म्हणून हरुकूच नायना हांव जाल्यार केन्नाच बाजारान वयताना प्ला बॅग घेवन वयता दोन तीन बॅगां घेवन वयता नुस्तें कागे भाजयेक एक किराणांक एक सगळें आतां आमचे कडेन गाडयो आसा गाडयेन बॅगां घालून दवरपाची कपड्याची